हैलो हम बाहर से आए हैं हमको घूमना घूमने का मन कर रहा है हम घूमने के लिए आएँ हैं कहाँ पर घूमे अच्छा जगह कौन सा है हाँ

अच्छा जगह है घूमने के लिए हाँ ओ तो इसीलिए तो आए घूमने के लिए देखे कैसा है जगह घूमे थोड़ा देखे हो हाँ वह अच्छा तो घूमने के लिए जगह फ्री है ना वह ओ ठीक है जाते हैं जाएँगे घूमने के लिए तो वहीं पूछ रहे थे कि कौन सा जगह अच्छा जगह घूमने के लिए मिलेगा तो सिंघेश्व हाँ वह ओ सब चीज़ मिलता है ना वह मंदिर भी है नै सिंघेश्वर में वह ठीक है वहीं वहीं जाएँगे घूमने के लिए घूम ले अच्छा जगह है तो वहीं घूम लेंगे हमको नै जानकारी था तो इसलिए हम बाहर से आए थे तो पूछ रहे थे वह ओ सब ठीके है सिंघेशरे ना बोलें सिंघेश्वर थान वह ठीक है ओ तो ठीके है वहीं जाएँगे घूमने के लिए सिंघेश्वर स्थान हाँ तो भैया अच्छा जगह बताएँ ठीक है तब रखते हैं ठीक है